نوزائدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ غیرصحتمند حالات کی وجہ سے بیمار نہ ہوں گھر کے تمام کمروں خاص طور پر بچوں کے کمرے کی روزانہ صفائی کریں فرش کھلونے اور دیگر چیزوں کو باقاعدگی سے صاف کریں بستر کی چادریں اور بچے کے کپڑے باقاعدگی سے دھوئیں اور جراثیم سے پاک کریں کمرے کی ہوا کو صاف اور تازہ رکھنے کے لیے مناسب وینٹیلیٹن کا انتظام کریں ہوا میں نمی کی سطح کو مناسب رکھیں اور ایئر پیوریفائر کا استعمال کریں اگر ضرورت ہو بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں بچے کو سنبھالنے والے تمام افراد کو بھی ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں بچوں کی بوتلیں نپل اور دیگر چیزیں آلات کو ہر اس آلات کو ہر استعمال کے بعد اچھی طرح دھوئیں اور جراثیم سے پاک کریں فیڈنگ بوتلوں کو بائلنگ پانی میں کچھ دیر تک ابالیں بچے کے ناخنوں کو مختصر رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو خراش نہ پہنچا سکیں بچے کو روزانہ نہلائیں اور صاف کپڑے پہنائیں اگر گھر میں پالتو جانور ہیں تو بچے کو ان سے دور رکھیں اور جانوروں کو بھی صاف رکھیں بچے کے کمرے میں کسی بھی زہریلے مواد یا کیمیکلز کو نہ رکھیں صفائی کے دوران بچوں کے کمرے میں کیمیکلز کے استعمال سے پرہیز کریں بچوں کے کھیلنے کی جگہ کو صاف اور محفوظ رکھیں کھیلنے والے کھلونے اور فرنیچر کو باقاعدگی سے جراثیم سے پاک کریں بچے کی تمام ضروری ویکسینز وقت پر کروائیں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بچے کو باہر لے جاتے وکت صفائی اور حفاظتی تدابیر کا خاص خیال رکھیں بچے کو عوامی مقامات پر جراثیم سے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کریں ان اقدامات میں سے نوزائدہ بچے کو صاف ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے جو ان کی صحت اور فلاح کے لیے ضروری ہے